فوٹو کھینچنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہیں گیا دوست ووست کے ساتھ نئی جگہ پہ تو وہاں فوٹو کلک کر لیا اور ایک دوسرے کی فوٹو ہمیشہ جو ہے نا ہم لوگ کلک کرتے رہتے ہیں یاد دوست یادداشت کے طور پہ یاد رہتا ہے ہر جگہ ہر کوئی ہمیشہ نہیں جاتا رہتا ہے تو کبھی کبھی کہیں جانا ہوتا ہے تو وہاں فوٹو کلک کر لیا بڑھیا سا ویو دیکھ کے اچھا لگتا ہے فوٹو کھینچنا فوٹو تو پسند ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اوروں کو بھی پسند ہوگا فوٹو کلک کرنا کیوں کہ اب اچھا لگتا ہے فوٹو کلک کرنا اور فوٹو کھینچنے میں بھی مطلب صحیح ہے فوٹو یادداشت کے طور پہ یوز ہوتا ہے کہ بھائی ایک دوسرے سے یاد کر لو یہ چیز کہیں نئی جگہ پہ جا کے فوٹو کلک کرو اس چیز کو دیکھ کے پھر کبھی کبھی یاد بھی تازہ ہو جاتا ہے یا ویڈیو بھی بنتا ہے مطلب فوٹو صحیح رہتا ہے فوٹو تو میں تو بہت کھینچتا ہوں فوٹو گھر پہ بھی کھینچ لیتا ہوں فیملی کے ساتھ بھی فوٹو کلک ہوتا ہے آپس میں بھی فوٹو کلک کر لیتے ہیں مطلب کہیں فیملی ویملی کہیں دوسرے جگہ گئے تو فوٹو کلک کر لیا اور کہیں راستے میں گئے کہیں ڈرائیو کر رہے ہوں تو بھی فوٹو کلک کر لیتے ہیں